आंनि मोजां मोनसिन्नाय नाफोरा खायसे बेफोरबादिनो बामि थुरि नास्राइ गोरि आङो थाखो द' स्निआव फरायनायावनो आं नाखौ हमजेनदों जों गामियाव दैमा दंमोन नालाय हरै जों गामि थिंजाय बे दैमायाव जोङो थांफायोमोन आरोना गामिनि मानसिफोरजों ना गुरनो जेखाइ ख'बाइ लानानै एखम्बा समाव दैमा राननाय बोथोराव बाथाय बिराथ ना मोनोमोन जोङो जेरै जोङो नाखौ ओरैबादि मोनोमोन दैमायाव दैमा नालाय नायाथ' जोबोद लगायमोन्देर थायो नास्राइ नाथुर फिथिख्रि गोरि अनेक ना थायो इफोरनि गेजेरावनो आरो जोंनि दैमायाव थुरि बामिबो मोनोमोन आरोना बामि नाखौ एखम्बा गेदेर गेदेर मोनबोयोमोन जोङो ना बामिखौ माब्लाबानो जोङो मासेयाव फवासे जानाय नि बांद्राय गिदिर बांसिन गिदिर मोनोमोन ना बामिखौ हमनो आयदा थाबाथाय हमनानै मोजां मोनोमोन आरोना दैमायावबो गोरोमनानै मोजां मोनोमोन ना बामि हमनानै एखम्बा बिराथ मोजां मोनो ना ना बामि जानोबो ओंखायनो हमनोबो मोजां दैमायाव जोंनियाव नास्राय मोनो नाथुर मोनो फिथिख्रि मोनो गोबां लगायमोन्देर ना मोनो आरोना दैमा नालाय दैमानि बाथ्रा जाहैबाय ओंखायनो फ'ख्रियावबाथ' फ'ख्रिनि ना मोनसै फ'ख्रियावल' हगारनाय दैमायाव हमनाय बाथ्रामोन नालाय जोंना ओंखायनो दैमायाव गोबां ना मोनोमोन जोङो नास्राइ नाथुर बिराथ बुरजा बुरजा मोनोमोन आरोना जोंहा ना दैमा राननाय बोथोराव मानोना दैमाया रानथेबाय नालाय बे दैमायाव थानाय नाखिनिखौ जों हमखायोमोन बिराथनो जा ज' ज' हमलायनाय नालाय बिनि आखाइ बिनि आखाइ नांनानै ना फोरा सौग्रावला बायसैमोन एखम्बा खुसिजोंनो बिराथ होसिख्रावला बायो मोनोबोमोन जोबोरनो आरो फ'ख्रिनि बाथ्रायावथ' फ'ख्रियावथ' हाब्बाथाय जा बुरजा बुरजा मोनो जोङो नाखौ हमबाथाय एखम्बा फ'ख्रियावबो बायहेरा ना थायोनालाय ओंखायनो बायहेरा नाबो हमो आरोना जों फ'ख्रियाव बुरजा बुरजानो नास्राइ हमो जों फ'ख्रियाव आरो फिथिख्रि हमो गोबां ना थेंगोनाबो हमो जोङो जों ना हमनो थांबाना अखा हानाय बोथोराव बाथाय फुंआवनो जेलों लानानै थाङो जोङो जेलों ख'बाइ लानान थाङो आरोना दैमा राननाय बोथोर बाथाय जेखाइ ख'बाइ लानानै थाङो दैमा राननाय बोथोराव बाथाय जोङो ओरैनो फुंनि जाखांनानै थाङो आरोना ना बोथिया मोनबोयो दैमा रानबाथाय दैमायाव ना थांबाथाय आरो ना बोथियायानो मोनबोयो जोङो बांसिनानो ओंखायनो जोङो बबावबा दैमा रानदों बा बबावबा सोरबा नाहा थांदों होनबाथाय ज' ज' थांफानानै हमना मोनबोयोमोन गुरोबोमोन मोनोबोमोन ना गोरिफोरखौ बिराथ मोजां मोनोमोन हमनो मानोना ना गोरिया बारग'लाङा आखाइनिफ्राय नास्राइयाबो एखम्बा बारग'नो नागिरा बेफोरबादिनो हमो आरोना जोङो नाखौ आरो आङो ना नाखौ जानायावथ' ओरैबादि मोजां मोनो नायनायाव माने जानानै देहाखौ जेबो खहा खालामा जेरै नास्राइखौ जानानै मोजां मोनो आङो नास्राइखौनो जानानै जोब्बोद मोजां मोनो आरोना माने आङो बेखौ गोथावबो मोनजायो आरो बेयाव बांद्रायबो सु थाया बासिनो गोनां बांद्राय जाया ओंखायनो नास्राय नाखौनो जानानै मोजां मोनो आङो बिफोर नाया आरो जोंनि एरैनो मिथिंगायारि ना जाहैबाय जेनेबा जों हमनानै मोनो नास्राइखो बाहेरनि फैनाय ना नङा जाहैबाय जोंनि दैमाफ्राव थानाय फ'ख्रिफोराव थानाय ना ओंखायनो जों नास्रायखौ जानानै मोजां मोनो आरोना आरो खायसे नाखौबो जानानै मोजां मोनो जोङो न'नि फ'ख्रिआवनो हगारनाय जेरै रौ फांनाफोरखौबो जानानै मोजां मोनो बेफोरबो जोंनि न'नि लखेल फ'ख्रिआव हगारनायखायसो जानानै मोजां मोनो आरोना बायहेरनि नाखौ बांद्राय मोजां मोना